सच हमरा लेल तऽ ठीक छै तीन गो छै जे सचिन तेन्दुलकर हो गेलै विराट कोहली हो गेलै आओर महेन्द्र सिंह धोनी हो गेलै तऽ ई दुनू तनिका दुनू दुनू कभी अथी रहै छै मगर विराट कोहली कभी भी थोड़ा अथी करके रहै छै मगर तीनू एकपर एक छै